जीअं त असां ॼाणी रहिया आहियूं नगर पालिका और नगर पंचायत नगर पालिका शहर लाइ हूंदी आहे इन में कई मुहलनि जा सभासद हूंदा आहिनि और हिकु महापौर बि हूंदो आहे इहे तरह तरह जा श शहर में कमु कंदा आहिनि सफ़ाई जो पाणी जो और लाइटिंग जो रोडनि जो हर तरह जो इन्हनि लाइ विकास में इहो सहयोग ॾींदा आहिनि नगर पालिका हर तरह जी साफ़ सफ़ाई लाइ कोई बि कार्यक्रम थींदो आहे त नगर पालिका खे ई तव्हांखे सूचित करिणो पवंदो आहे त उन जॻहि लाइ तव्हांखे अॼुकल्ह लाइसेंस जो बि रही रहियो आहे की तव्हांखे उहो वठिणो पवंदो उन सां ऐं अर्ज़ी लॻाए करे एप्लीकेशन लॻाए करे तॾहिं तव्हांखे उन जी अनुमति मिलंदी कोई बि प्रोग्राम करण चाहियो था पिया त और ईअं ई गांवनि में बि पंचायत जी व्यवस्था हूंदी आहे नगर पंचायत जीअं त सिंधियुनि में बि पंचायत हूंदी आहे त हिननि में हिननि में बि पंचायत थींदी आहे गांवनि में पंचायत सदस्य हूंदा आहिनि और पम जे लाइ पंचायत अध्यक्ष हूंदो आहे त शहरनि में महापौर जी भूमिका निभाईंदा आहिनि त कमु उहो ई आहे की रोड रोड ॾिसणु और पाणी जो कमु लाइटिंग जो कमु इहे ई सभु कमु आइनि इन्हनि जे वटि ते थींदा आहिनि इहे सभु इहे जन नगर पालिका वारा और नगर पंचायत वारा इहे सभु मिली करे ई असांजे शहर जे विकास लाइ हर चीज़ लाइ इहे अॻिते खां अॻिते बीठा हूंदा आहिनि नगर पंचायत वारा नगर पालिका वारा